नमस्कार हाँ हम ही बोल रहे हैं बोलो क्या तो कितना कितना फूल चाहिए आपको और कितना माला चाहिए बहुत सुंदर सजाएंगे सजाने में कोई कमी नहीं होगा ठीक है बढ़िया फूल लाएंगे जो ठीक है आपको ठीक है आपको गुलाब का फूल मिलेगा गेंदे का फूल मिलेगा

हमारे यहाँ हमारे यहाँ बासी नहीं आता है डेली ताज़ा आता है ठीक है ठीक है आपको किस तारीख को चाहिए पैसे आपका ढाई हज़ार पड़ेगा ढाई हज़ार

माला तो नहीं रहेगा न कितना माला रहेगा तो उसका कीमत बढ़ जाएगा उसका पैसा बढ़ जाएगा ठीक है फिर किस तारीख किस तारीख को चाहिए आपको ठीक है ठीक है मिल जाएगा

ठीक है मिल जाएगा ठीक है आपको मिल जाएगा लेकिन ठीक है उसका पैसा भेज देना है आपको

ठीक है ठीक है मिल जाएगा टाइम पर आपको नहीं कोई कमी नहीं होगी ठीक है हाँ ठीक है